हांव जेन्ना ऑर्डर करता तेन्ना चड अशें हांव ऍप ऍपाचेर करता फ्लिपकार्ट जावं मिशो तशें करून आनी असोच एक ऍपावयल्यान हांवेन घरांत डस्टबिन नाशिल्लें आमच्या म्हण हांवेन डस्टबीन ऑर्डर केलें म्हाका पळोवपा डस्टबीन जेन्ना हांव ऑर्डर करताले डस्टबीन खूब बरें दिसले म्हटल्यार कलर तेचो बरो आशिल्लो आनी लोकांचे हांवे रिव्हू पळयलें रिव्हू पळयले म्हाका दिसले की खूब बरो आसतलो हो प्रॉडक्ट आनी तेंचो कमेंट बी ज्या लोकांनी हाडिल्ले बाय केल्ले तांचो कमेंट बी खूब बरो आशिल्लो तर म्हाका दिसलें की हे डस्टबीन घेतलेर बरो आसा आनी ताचो जे होल्ड करपाचो जो बॅल्ट आसा तो बीन बरो आशिल्लो तेचे ओपन करपा ढक्कन बीन बरें आशिल्ले आनी तेची सायज बीन मात्शी व्हड करपाची थारायली आता ऑर्डर केली म्हणटगीर हांवे घरा कडेन मम्मीक सांगले की हांव डस्टबीन ऑर्डर करता आनी ती म्हणपाक लागली कर आमकां जाय पडटात न्ही डस्टबीन तर करया एक डस्टबीन मागीर हांवें केले ऑर्डर केली आनी मेसेज आयले की तुमचे ऑर्डर सक्सेस जाले सबमीट जाले म्हाजे फील केल्ले ते आनी पेमेंट हांवेन ह्या फावटी मिन्स जी पे केलो आता पेमेंट बी म्हाजो जालो पेमेंट जालो आनी ऑर्डर बीन जाली म्हणून मेसेज आयली म्हाका आता जाले पांच दिस जाले आनी तो दिस आयलो जेन्ना म्हाका म्हाजो प्रोडक्ट मेळटलो मेळपाचो आशिल्लो आनी हांव घरा आशिल्ले म्हाका तेंचो जो मास्टर हा एजंट हा तेजे कडच्यान म्हाका मेसेज आसली की तुजो ऑर्डर आयज पावता हांवे ऑर्डर पावता म्हणटगीर हांव गेले आनी हांवेन तें कलॅक्ट केलां एकट्यान केलें आतां डस्टबीन तशें पळोवपाक म्हाका जेन्ना ते पॅक करून हाडले म्हाका बरें दिसले की आं बरें आयले अशें म्हणून पूण हांवें जेन्ना ओपन करून पळयलो तेन्ना ताचो एक हेंडल आशिल्ले तें नाशिल्ले आनी एक सायडीच्यान डस्टबीन चेपलें आशिल्लें हांवेन पळयले आनी साय चारूय बाजून पळयलें मागीर मम्मी दाखयलें पळय डस्टबीन आसलें कशें आसा तें मातशें पळोवन घे तर ती म्हणपाक लागली की कलर तुवें दुसरो ऑर्डर केल्लो आनी आतां ताजो होल्ड करपाचो बॅल्ट आहा तो बीन बरो ना आतां कितें करया बरो मेळोना आमकां ह्या फावटी प्रोडक्ट हांवे म्हटले पळोवया आनी दुसरे मेळटा जाल्यार आनी हांवेन तो रिटर्न करपाचो थारयलो आनी रिटर्न केले तें डस्टबीन रिटर्न केले आनी दुसरे डस्टबीन हांवेन ऑर्डर केलें आतां ह्या फावटी कितें जालें तें डस्टबीन बीन म्हाका सेम मेळ्ळें ताका एक कडेन बुराक पडिल्लो आशिल्लो तर तो बुराक पडिल्लो मेळ्ळो की मम्मी म्हणपाक लागली ह्या फावटीन बीन ऑर्डर बरी ना तर कितें करया आमी डस्टबीन आमी दिवया परत रिटर्न करया आमी आनी दुसरो खंयचो एक प्रोडक्ट आमी घेवया तर तो जेन्ना हांवे प्रोडक्ट घेतलो म्हाका दिसले की ह्या फावटी दुसरे फावटी हांवे जेन्ना ऑर्डर केल्लो त्या फावटी तरी बरो येतलो पूण त्या फावटी बी बरो आयलो ना आनी जेन्ना म्हाका दिसता हेत हे जे एजंट हा किंवां मास्टर हा तांच्यानी हे लक्षांत धरपाक जाय की जेन्ना आमी ऑर्डर दितात किंवां ऑर्डर ऍक्सॅप्ट करतात तेन्ना ते एकदां पळोवप आनी बरो आमी जो म्हाल आसा प्रोडक्ट आहा तो आमचे जे कस्टमर हा गिरायक हा तांकां पळोवप हे तेंचे मेन काम म्हटले जेन्ना पळोवन तर तें आमचे कडेन असो प्रोडक्ट पावयलो आशिलो जाल्यार बरो मेळ्ळो आशिल्लो आमकां